हल्लो रोका रेस्टोरंट जय झूलेलाल मांजी तव्हांजी छा मदद करे सघंदी आहियां रोका रेस्टोरंट मां तव्हांजी छा मदद करे सघांव थी असां ॾे स सभु तव्हांखे मैन्यू बि मिलंदो बढ़िया बढ़िया असां असांजी पूरी सवादु वारी हूंदी अथव और सिंधी दालि पकवान बि तव्हांखे ख़ूबु बढ़िया मिलियो स्वादिष्ट मिलंदव भुॻा चावरु साई भाॼी कढ़ी चावरु सिंधियुनि जा जेका ठीकु आहे रोटी बिल्कुलु तव्हांखे फ़्रैश मिलंदव तव्हां कॾहिं अचणु चाहियो था हिते हा जी जी बिल्कुलु जे तव्हां जेके जेका आईटम मूंखे वॉट्सप करे रखिजो मां तव्हांखे रेट पोइ तव्हांखे मैन्यू लिस्ट तव्हांखे भेजे रखंदीसांव और थाल्ही सिस्टम बि आहे पर पर असां हूअं बि ॾींदा आहियूं और असां पर प्लेट सां बि उहो बि कंदा आहियूं जीअं भाॼी प्लेट जे हिसाब सां बि जीअं तव्हां सिं जीअं तव्हां सिंधी कढ़ी चावरु वठंदव अगरि त सिंधी कढ़ी चावर सां असां तव्हांखे आलू जी टुक बि ॾींदासीं और सलाद पापड़ बि ॾींदासीं और हिक माण्हू ढाई सौ रुपया हिनजो आहे और इअं ही तव्हां जेका जेका आईटम मांखे ॿुधाईंदव त जीअं तव्हां त जीअं असांखे हुते फ़टाफ़ट त हुन हिसाब सां तव्हांजो मैन्यू वे रेट लिस्ट वधी वेंदो हा हा ढाई सौ हे ढाई सौ जी अथव थाल्ही जंहिं में तव्हांखे फुल्को पापड़ सलाद कढ़ी चावरु आलू टुक उहो साथ में बूंदी बि मिलंदव हा सिंधी कढ़ी चावर सां बूंदी मिलंदी त उहो सिंधियुनि जी जीअं उहो तव्हांखे मां प्लेट जे हिसाब सां ई ॾींदीमांव तव्हां जेको जेको स्नैक्स चवंदव मांखे स्नैक्स में तव्हां हा जीअं फ़्रैच फ़्राईस बि चवंदव पनीर चिल्ली बि चवंदव पनीर टिक्का बि चवंदव जेको बि तव्हां चवंदव मां तव्हांखे पूरो मैन्यू भेजे रखंदीमांव तव्हां तव्हां जेकी बि चीज चवंदव उहो तव्हांखे बिल्कुलु फ़्रैश ठही करे और तव्हां उहो पंहिंजा माण्हू बि ॿुधाए रखिजो घणा माण्हू केतिरे बजे त असां हुन महिल ई तव्हांजो ऑडर ठाहिराईंदासीं पनीर चिल्ली फुल प्लेट चारि सौ रुपया अथव उहो बिल्कुलु फ़्रैश अथव बढ़िया तव्हां कोई शिकायत जो तव्हांखे मौक़ो न मिलंदो पनीर टिक्का साढे चारि सौ रुपया सोया चाप तव्हांजी साढी टे सौ रुपए अथव टेन परसंट टेन परसंट डिस्काऊंट अथव हा तव्हां बिल्कुलु फ़्रैश मिलंदो तव्हांखे शिकायत जो कोई मौक़ो न मिलंदो तव्हां हिकु बार ईंदव त हमेशह हिते ई ईंदव गैरंटी अथव असांजी हिकु बार असांखे सेवा जो घणा ही घणा ही आईटम आहिनि घणा ही आईटम आहिनि त तव्हांखे तव्हांजो स्नैक्स में तव्हांखे उहो मिलंदव ॿीं कटलेट्स बि मिलंदव तरह तरह जा हिते चीज़ वारा बि कटलेट्स मिलंदव कबाब बि मिलंदव तव्हांखे तरह तरह जा और मेन कोर्स में तव्हांखे पालक मेथी मटर बि मिलंदो भुॻा चावर ई मिलंदव मैन्यू मां तव्हां पंहिंजो नम्बर हिन नम्बर ते चाहींदव त मां हिन नम्बर ते तव्हांखे मैन्यू भेजे रखंदीमांव

बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हां ख़ुशि थी करे वेंदव कोई शिकायत जो मौक़ो न मिलंदो और तव्हां हमेशह ई ईंदव असां वटि जय झूलेलाल